पाँच चारि दू हजार तेईस छओ तीन दू हजार बाईस चारि आठ दू हजार इक्कीस नओ चारि दू हजार बीस आ छओ एक दू हजार उन्नैस